जोंनियाथ' जानाया ओंखाम ओंख्रियानो आस'ल ओंखामानो देरसिन बयनिबो ओंखामखौनो कन्टिनिउ जाजायो गेजेर गेजेर बिदिनो जायो मालाबा रुटिफोर सावनानै रुटि गोरानफोर जायो मालाबा गेजेर गेजेर आरो बिरियानिफोरबो जायो संनानै गेजेर गेजेर बिदिनो गोबावजों खेबसे ओन्दैफोरा जानो लुबैब्लाथाय संनानै होबाय जाबाय जोंथ' रोङामोन नालाय सोलोंबाय माबायाव शिलंआव क्वाटाराव थानायाव लोगोफोर मोननानै लोगोफोरखौ सावनाय नुनानै बिरियानि संनाय नुनानै सोलोंनानै लाबाय बोरै सङो बोरैहाय माबायो मा मा होनांगौ मा मा होयोबोला गोथाव जायो बिरियानि संनाया माबोरैहाय सङो रोङामोन नालाय जोंनाथ' ओंखामानो आस'ल ओंखाम ओंख्रियानो ओमफ्राय लोगोजों सोलोंनानै लानाय जादों आरो आं लोगोजों सोलोंनानै दा बिदिनो गेजेर गेजेर संनानै जायो बिरियानि जानोबाथाय काजु बादाम बिदिनो बिन्सफोर गाज'र होदेरबाथाय इसे एनै होदेरबाथाय मोजां जायो आरो घिफोर होदेरनानै सङोब्लाथाय मोजांसिन जायो रुटिखौबोथ' सावनो रोङामोन ओमफ्राय रुटि सावनायाबो बिदिनो क्वाटाराव थानायावनो लोगोफोरा रुटि जाग्रा नालाय बिसोरजोंनो आटाखौ नानायखौ सोलोंबाय बेसेबां बुरजा आटायाव बेसेबां बुरजा दै होनांगौ नानायनि बेसेबांसो आगोलाव आं सावनायनि बेसेबांसो आगोलाव आटाखौ नानानै दोननांगौ बेफोरखौ जोंनाथ' बेनि जेबो माबा गैयामोननालाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो सोलोंनाय जाबाय आरो लोगोफोरजों सोलोंनानैनो रोंबाय दा बिदिनो गेजेर गेजेर जानाय जायो आरो संनानै आटा रुटिफोरखौबो गोरानै सावनानै जानाय जायो आरो माब्लाबा माब्लाबा गेजेर गेजेर